पंद्रहं अगस्त उणिवीह सौ सतेतालीह छवीह जनवरी उणिवीह सौ पंजाह छह दिसंबर उणिवीह सौ इकहतरि अठावीह जनवरी उणिवीह सौ निनानवे वीह जनवरी वीह जुलाई उणिवीह सौ उनासी